जय झूलेलाल मूंखे ड्रेसूं सिबण जो त ॾाढो शौक़ु आहे जाम बढ़िया शौक़ु आहे मूंखे पर सभु सिबण में कुझु तक़लीफ़ न थी पर जॾहिं शादी जो जोड़ो आयो सिबण लाइ उन में मूंखे ॾाढी तक़लीफ़ थी छोजो अठ मीटर मूंखे गेरो ठाहिणो हुयो अठ मीटर में कलियूं जॉयन करणी हुयूं उन्हनि में ॾाढी मुश्किलात थिए पई पोइ मूंखे दिमाग़ में हिक टैक्नीक यादि अची वई छो न मां हिन कलियुनि खे जॉइंट करण सां गॾु गॾु इन में लेस मोतियूं ऐं इहे सभु डिफ्रैंट वे में मां ठाहियां ताकी उन खे सुठे नमूने लहंगे खे गेरो बि ॾिसण में अचे ऐं उन में जेकी मां टैक्नीक वापो वापरी हुई लेसूं लॻाइयूं हुयूं तरह तरह जी लेसूं लॻाइयूं कलरफुल लेसूं हुयूं उन्हनि खे मां मोती विझी करे मस्तु बढ़िया सां एॾो अठ मीटर गेड़े वारो मां लेंगरो ठाहियो ऐं वरी उन जे नमूने ब्लाउज़ ठाहियो ब्लाउज़ बि एॾो बढ़िया ठाहियो पुठियां लेसूं लॻाइयूं मोती लॻाया ऐं वरी उन खे वरी मां नओं लुक ॾिनो नयों रूप ॾिनो जेको बि ॾिसे फिदा थी वञे पोइ मां इहो वरी मार्किट में मोकिलियो ऐं मार्किट खां पोइ मुंहिंजी ॾाढी साराह थी उन्हनि माण्हू मूंखे चयो की असांखे बि अहिड़ा पीस ठाहे ॾे ऐं मूंखे उन वक़्तु ॾाढी तक़लीफ़ थी हुई छोजो मां पहिरियों दफ़ो उहो खयो हुयो ऐं मूंखे पंहिंजे मथां पूरी हिमथ ऐं भरोसो हुयो की मां इहो करे वेंदमि चवणी आहे न कॾहिं बि पाण खे हारियलु महिसूसु न कजे हमेशह पाण खे जीतण जे राह में रखिजे ऐं पंहिंजे पाण खे हिमथ ॾिजे छोजो हिमथ ई मदद ख़ुदा आहे तंहिंजे करे हर पल मां पंहिंजे पाण खे इहो ई चवंदी आहियां की कॾहिं बि न हारणो आहे हमेशह जीतणो आहे इन करे मां इन उमेद सां उहो अठ मीटरनि जो जेको लेंगरो ठाहियो शादीअ जो अॼ बि उहो लेंगरो एॾो फेमस थियो आहे एॾो फेमस थियो आहे जीअं जेको गेरो ॾिसे त उहो फिदा थी वञे पोइ इन खां पोइ मूंखे ऑडरनि जे मथां ऑडर ईंदा हुया ऐं मां उहा टैक्नीक नए लुक्स में नए टाइप में वरी करे करे ठाहियूं ऐं एतिरे नमूने उहो विकामिजी विया जो अॼु बि माण्हू मूंखे सॾु करे चवंदा आहिनि की छा त तू लेंगरो ठाहियो इहे शादीअ जो असांखे बि अहिड़े नमूने लैंगड़ा ठाहे ॾिजे ऐं मां अॼु ताईं बि उहो डिफ्रैंट डिफ्रैंट वे में ठाहींदी वेंदी आहियां ऐं नया नया मोती जॉयन कंदी वेंदी आहियां नई नयूं टैक्नीकूं यूज़ कंदी वेंदी आहियां ताकी उहो सुठे नमूने सां ठही वञे ऐं वरी मूंखे वरी उहो ॾिसंदी आहियां त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की इहो मां पाण ठाहियो आहे मूंखे हिक त मन में इहा बि ख़ुशी थींदी आहे की ॾिसो रहिमत भॻवान जी हूंदी आहे त चवंदा आहिनि न किरयल बि उथी वेंदो आहे लेकिन हिमथ जेकी आहे उहा मां पंहिंजे में पाण पैदा कई ऐं मूंखे बिल्कुलु ॾकु न लॻो मां कोशिशि कंदी रहियमि अॻियां वधंदी रहियमि ऐं मां तयारु करे वरितो बसि इहोई अथव की कॾहिं बि न हारियो ऐं पंहिंजो कमु कंदा रहो